आं मिथिनायाव सासे गेलेग्रा सुबुङा भलीबल गेलेनानै मोनसे सनानि मेडेल मोन्दों बेयो बक्सार एबा बक्सिं गेलेनानै देरहानो हानानै जमुना बर'आ देरहानो हादों आरो मोजाङैनो नाम लाखिनो हादों बियो मेडेल ट्रफि बायदिसिनाफोर मुंखौ खोन्थानो हाया आरो बियो मोनो सना मेडेल आरो ट्रफि बायदि रोखोमनि मोन्दों बियो बेफोरजोंनो बे ट्रफि मेडेलफोरखौ गेलेनानै गोसो होसारनानै नाजाथारनायजों बिथाङा मोननो हादों बक्सिं गेलेनाय आरो फुटबल गेलेनाय बेफोराव बाहागो लानानै बे जाथायफोरखौ मोननो हादों बे मुवाफोरखौ मोननो हादों बिसोरो हादरनि नाम लाखिनो एबा जायगानि नाम लाखिनो आरो गावनि थांखिखौ जाफुंसारहोनो थाखाय बाहागो लादों मानोना बिसोरो बाहागो लानायनि जाहोना जादों ट्रफि मोननायनि एबा बेबायदिनिल' नङा मानोना गावखौबो गोजौ थाखोआव गोजौ थाखोआव जौगालांहोनायनि आरो गावखौहाय बयजोंबो मिथिसार जानायनि थाखाय बियो गोजौ बेबायदि बाहागो लादों खेला गेलेनाय मुंदांखा जानाय बियो बेफोरबायदि गेलेनानै गावनि नामखौ गोजौ फारसे लांदों आरो हादरनि नामखौबो गोजौ फारसे जौगा होदों मुंदांखा ट्रफि सनानि मेडेल मोननायजों बियो गोबां रोखोमनि बयनिबो गोसोखौ गोजोनसार होदों आरो रंजा होदों जायगानि हादरनि नाम लानानै बिथाङा जमुना बर'आ सासे बक्सिं गेलेगिरि आरो बियो गल्ड मेडेल मोनगिरि मोनगिरि बेबायदिनो बियो गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै नाम लानानै फैयो देरहासार जानानै फैयो बिथाङा